मूंखे पेंटिंग करण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे मां हिकिड़ी बोर्ड ते ऑयल पेंटिंग ठाही हुई हुन में पहिले कार्डबोर्ड हार्डबोर्ड वरितो हुन खे मतिलबु जेतिरी वॾी ठाहिणी आहे हुन हिसाब सां हुन खे मतिलबु हुन हिसाब सां हुन खे बोर्ड खे वरितो की केतिरे इंच जी ठाहिणी आहे पोइ हुन खे कलर वरिता ऑयल पेंट वरिती पोइ हुन खे सॼे में पेंट कयो स्कैच कयो अॻ में पोइ वरी हुन खे पेंट कई ब्रश वता कलर वरितो पोइ हुन खे पेंट कई पूरे हुन ते शेड कहिड़ा कहिड़ा कलर लॻाइणा आहिनि शेड कहिड़ा कहिड़ा ॾियणा आहिनि हुन हिसाब सां हुन खे पूरी ड्रॉइंग कई की कॾहिं किताब मो ॾिसी करे कॾहिं मोबाइल में ॾिसी करे तरह तरह जे हुन में ईंदा रहंदा आहिनि यूट्यूब ते हुन खे ॾिसी करे पेंटिंग कई हिकिड़ी बैलगाड़ी वारी पेंटिंग ठाही हुई उहो ॾाढी सुठी ठही हुई हुन खे घर में लॻायो उहो उन खे ॾाढी सभिनीनि खे वणी और हिकिड़ी मां हुन बि जीअं दिवाली ईंदी आहे त दिवाली में ॾिया दिया और मतिलबु दिया खणी करे हुन खे सॼो पेंट कंदी आहियां कलर लॻाईंदी आहियां ब्रश करे ऑ ऑयल पेंटिंग जी शीशी जेकी ईंदियूं आहिनि उहे शीशी वठी करे हुन खे सॼो सॼे दिये में डिज़ाइन ठाहे करे हुन खे लॻा हुन खे सभु तरह जा दिया ठाहींदी आहियां जेके दिवाली में ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि कलरफुल उहो दिया लॻाईंदी आहियां और उन खे मतिलबु उन्हनि जे लाइ ब्रश खपे पेंट खपे सभु तरह जा कलर खपनि तरह तरह जा कोई मिक्स करे कलर कोई गोल्डन कलर में कोई व्हाइट कलर में कोई रेड कलर में हर मतिलबु कलर कलर जा इलाही सुठा लॻंदा आहिनि लॻ लॻाइण में पंहिंजे हथ सां सभु पेंट करे दिवाली में लॻाईंदी आहियां